हेलो सर सर ये हीटर ले गए थे आप से हाँ सर परसों ले गए थे सर ये हीटर काम नहीं कर रहा है नहीं सर इसको चेक करके देखे हम ये तो हीटर ऑन हो रहा है लाइट भी जल रहा है बट हॉट नहीं दे रहा है मतलब गर्मी पैदा नहीं हो रहा है सर आपका सामान बहुत बेकार सामान है इसको हम तीन दिन से चला रहे हैं और तीन दिन में ही आपका सामान बैंड बज गया बताइए सर कैसा होगा अठारह सौ में लिए थे और भी समझ में नहीं आ रहा है सर इसको आप चेंज करके दीजिए मुझे नहीं सर चेंज करके देना पड़ेगा आपका सामान बेकार है आपका प्रोडक्ट गलत है आप इसको चेंज करके मुझे दीजिए सर कैसे चेंज नहीं होगा बताइए हम तो पैसा दे के लिये हैं फ्री में तो आप दिए नहीं है मुझे सर्विस सेंटर कहाँ जाएं सर सर्विस सेंटर जाना होता तो आपसे क्यों लेते सर्विस सेंटर में ही जा के ले लेते नहीं सर आप मुझे चेंज करके दीजिए आपका सामान अच्छा नहीं है ठीक है सर चेंज कर दीजिए ओके सर थैंक्यू